हेलो ओला मां अॼु तव्हां वटां हिकु गाॾी बुक कराई हुई उहा गाॾी अञा ताईं आई कोन तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदव उनजो ड्राईवर केसिताईं पहुतो आहे मूंखे हिन ड्राईवर जी लाइव लाइव लोकेशन मोकिलियो मां कॾोंहोंको हिनजी राह ॾिसी रही आहियां या मूंखे उन ड्राईवर जो नम्बर ॾियो त मां उनखां पुछी सघां त उहो किथे पहुतो ऐं उनखे अचण में घणी देरि लगंदसि छो त मां पंहिंजे घर जे हेठि इनजी राह ॾिसी वेठी आहियां मूंखे कम सां ॿाहिरि वञिणो आहे त मूंखे देरि थी थिए मां हुनखे फोन करे जल्दी अचणु लाइ चवंदसि